खुब बढ़िऑं फिल्मी चलबै छी भोजपुरी आर नहि चलायब हमसब की हँ हँ भोजपुरी आर मैच करब बढ़िऑं ऑंय की कहै छी भोजपुरी कहै छी भोजपुरी हिन्दी ई सब

हँ अथी से चलायब अथी से चलायब देखब चलायब चलायब हमसब बनबै छी फिलिम देखै छियै कहलहुॅं कि हमर फिलिम सब देखै जाइ छियै केहन सुन्दर छै हँ तऽ उहे से जे ठीक छै बनायब बनायब फेर देखब भोजपुरी आर बनायब हँ

हँ हँ हम चलायब हमहुँ सब बनबै छी बढ़िऑं बनबै छी भोजपुरिये बनायब हँ हँ

हँ हँ इसीलिए हमहुँ हँ ठीक छै बनायब बढ़िऑं से देखब देखब आरो सब की करब इएह छी सब तैआरी करै छी तैआरी करै छी देख कऽ भेजै छी सबपर तऽ सब यहाँ सब देखु करू सब कोइ देखबो सुनबो तऽ देखबै बढ़िऑं बढ़िऑं भेजब हँ बढ़िऑं बढ़िऑं सब भेजब ओएह सब देखब जे अहाँ अथी करू कहब तऽ फेर भेजब हँ हँ बढ़िऑं सबसँ हँ हँ ठीक छै रक्खै छी